अगरि असांजे परिवार में कोई बीमार थी वञे त हुन खे हल्को खाधो खाराईदा आहियूं जीअं खिचड़ी थी वई या अन जीअं जीअं दाल चांवर थी विया ईअं मतिलबु ॾाढो हल्को जीअं उन मरीज़ खे कोई दिक़त न थिए औरि ॾाढो हल्को जीअं मतिलबु दाल पीआरींदा आयूं रुखी ईअं ई औरि ॾाढे हल्के तरीक़े सां हुन खे बार बार गुलूकोस ॾींदा आहियूं इलेक्ट्राल ॾींदा आहियूं गन्ने जो जूस ॾींदा आहियूं ऐं ॾाढो घटि तरीके में मतिलब उननि जो पेट बि थोरो हल्को हल्को रहे ऐं दिक़त न थेसि औरि वधीक हुन में उहो बि न थेसि इन करे उन में ॾाढो हल्को खाधो सुठो बि हूंदो आहे और दवाउनि जे ज़रिए हूअं ई पेट में वधीक बुखु लॻंदी कोन्हे औरि थोरो बहुत पंहिंजो ईअं उहो करे करे खाराइबो आहे हुन मरीज खे ताकि मरीज खे कॾी बि कोइ दिक़त न थिए औरि बार बार पाणी पीआरींदा आहियूं गरमी वधीक हुजे त पाणी बार बार पीआरिबो आहे